पञ्जाबी जुत्ती हँ चप्पल केना रूपामे दै छियै सेन

बौआके चप्पल बौआके चप्पल

हँ ठीक हँ जेन्सके चप्पल जेन्सके चप्पल जुत्तो जेन्सके चप्पल जूत्ता सब हूँ

हूँ लड़कीके जुत्ती कए रुपआ मे दै छियै

हूँ

आच्छा आबैत छियै कत्तेक बजे तक दुकान खुला रहतै अपनैहे ने रहै छियै दुकान पर चप्पल सब सुन्दर है ने चप्पल अच्छा रहतै ने कोन कोन कंपनीके चप्पल रखैत छियै

एकुलाइट एकोलाइट

ठीक छै आबैत छी ठीक ठीक आबैत छी